आं हॅलो आरे हो फोन केपें लागला आरे तूं येचमान न्हू म्हाका मरे तुगे एका फ्रेंडा नंबर दिल्लो हांव पेन्जीम सावन उलयता रे हय आरे तुवें हिंगा केपें रावता न्हू सो मरे हांव आनी मरे म्हगे फ्रेंड मरे केपें येवपा चित्ताले आनी म्हाका मरे बोरें रेंस्टोरंट सांगचे तेचे म्हाका मातशें आयडियार जाय आसलो रे कोण तो ग्रुप येवपा सोदता रे चोय आमकां मोरे चोडशे आमगे आहाय ते सोगळे नॉन वेज रे ते सो नॉन वेज म्हाका मातशें सांगतलो खुंयची बोरी आहाय तीं आं आं बोरें आहा न्हू आं तिंगा भितर आं बोरें आहा मोरे जाल्यार आमगे मरे फ्रेंड्स मोरे आमकां अण्णा सांग तूं येशकोन सांगोत्या भाशेन नू बोरें आसा म्हूण आमकां जेवणा टेश्ट बोरो आसल्यार पुरो टेश्ट आनी सिनटीट आस तो

आं आं तेशें जाल्यार आहा बोरे आहा मरे पूण मागीर आम म्हुगे फ्रेंड्सां सांगोता रे ओमकी ओमकी प्लेस आहा म्हूण सो केपें मरे हांव सांगता बोरें बोरें थेंक यू तुका हय